जी अजय कुम जी मैं मेरे लैपटॉप की सर्विस करानी है मेरे को वो पुराना वरजन है और उसमें बैटरी भी सही नहीं है उसकी हाँ बहुत स्लो काम करता है हाँ प्रोसेसिंग लेट है उसकी और वो कुछ ऐसे ही काम करता है बैटरी कम चलती है हांजी उसी में नया वरज़न डाल दो और कुछ उसमें रैम रोम बढ़ जाएगी क्या हाँ तो यही करवाना है हमको और मतलब अच्छा चल जाए वो अभी वो बहुत स्लो चल रहा है तो थोड़ा अच्छा चल जाए तो बढ़िया रहेगा हाँ सर्विसिंग करानी है उसकी अच्छे से आप उसमें बैटरी का देख लेना वो कम चलती है और उसमें पुराना वरज़न है तो नया करवाना है और थोड़ी रैम रोम बढ़ जाती हाँ हार्ड डिस्क और बैटरी देख लेना वो अपने हिसाब से मतलब नहीं वो कम चलती है पहले से कम से कम एक डेढ़ घंटा कम हो गया है उसका तीन चार तीन चार दो मूवी दिखाती है बस जी हाँ ये तो करवाना ही करवाना है कितना खर्चा आएगा इसमें सर कुछ और नहीं होगा क्या इसमें हाँ वो तो बड़ी डलवानी है हाँजी फिर जैसे मुझको ही आना पड़ेगा वहाँ पे या फिर आप ही आ जाओगे आप अपना कोई बंदा भेज दोगे यहाँ पे हो जाए तो देख लो पैसे और बारह हज़ार कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें और देख लेते हैं जैसे कि मैं इसको एक्सचेंज में लगाऊँ मुझे नया मिल जाए मिल सके ऐसा ऑप्सन है आपके पास हाँ तो ऐसा देख लेंगे फिर मतलब ये अच्छे से काम करेगा ना ये और नया आपके पास कौन कौन से कम्पनीज़ का लैपटॉप है जी और देखते हैं सर फिर अभी कब से कब तक आपकी दुकान ओपन रहती है हाँ जी ठीक कभी भी आ सकते हैं जी आठ से छ के बीच में कभी भी तो सर देखता हूँ पर वहाँ पे फिर पैसे वैसे थोड़े लगा लेना सर अपने हिसाब से कुछ हो जाए तो जी ठीक है सर तो मैं आता हूँ देख आपके पास ठीक सर